पूर्णिया जिला मुख्य मतलब कोन चीज कहै छै ओकरा उद्योग तऽ मछली छलै मछली होलै आइसँ फेर मखाना भेलैहँ जे जादातर तऽ गाँव ही छै मतलब एक तरहसँ तऽ आदमी सब गाँवमे रहै छै तऽ मछली आओर ई मखाना जादा करै छै पोखर आदमीके पास रहै छै तऽ पोखरिमे तऽ या मछली हुवै छै या मखाना हुवै छै जादातर सबके मतलब अपना अपना रहै छै जे देखै छियै काम केतना फायदा छै जकरासँ हम अच्छा पैसा कमेबै ओकरासँ मछली अच्छा आदमी सब खाय छै तऽ आओर मखाना भी जादा डिमांड छै गुलाबबाग आबै छै गुलाबबागसँ फेर ओकरा कहीँ दोसरो बाहर जाइ छै बिकाय वास्ते